आङो फुङाव सिखारसै सिखारनानै दुगैनोसै दुगैनानै दुगैखांनायनि उनाव गोदान जि जोम गानसै गोथार जि जोम गानसै बेनि उनाव बिबार फुल खाहैनोसै आमफाइ बिदिनो फुजा होनाय जायगाखौ सिबसै फोस्रांसै सुनोसै लिरनोसै बेनि उनाव फुजा होनोसै फुजा होखांनानै फुजा हाोखांनायनि उनाव आङो बिमा बिफा गासिबो न'नि न'खरनि मानसिफोरखौ खुलुमसै खुलुमखांनायनि उनाव फ्रसादखौ सान्थि एबा सान्थि सारनानै फ्रसादखौ लायनानै बयनोबो राननानै होसै राननानै होनायनि उनाव जाहोनानै ज' जायो ज' जानायनि उनाव जोङो सान्थि देहाखौ मोजां मोनो फुजा होयोबा जों मोजां मोनो साननाय जाफुङो फुजा फुजाया जेखियानो जाया बयनियाबो बाथौ बा ब्रह्म बिदि थायो जोंनि बर'वाव बाथौ दं सोरजिगिरि दं ब्रह्म दं आम्फ्राइ बिदिनो गोबां गोबां फुजा फुजा नायै फुजा आलदा आलदा जायो गासिबो